हलो मैंने खाने का ऑडर किया था उसमें मुझे कुछ चेंज करवाना है मुझे कम शक्कर का हलवा चाहिए दाल फ़्राय में थोड़ा मिर्ची कम होना चाहिए और हरी मिर्ची से फ़्राय करें कोशिश करें कि उसमें मसाला कम से कम हो और नमक भी कम से कम वापरा जाए और नमक अगर रॉक साल्ट डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और साथ में कुछ मीठा भी कम मीठा भेजें वही मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा